हाँ नमस्ते सर आप कौन

ये बल्ब फ्यूज होने का कई कारण होता है जैसे कि मतलब कि आप जो बल्ब जला रहें कौन सा बल्ब जला रहे हैं और किस लाइट से आपका जल रहा है कै किलो वाट का है नइ सौ वाट का तो जो वो होता है जो सफेद वाला होता है जैसे जो पीला टाइप बल्फ है हाँ अब देखिए उसमें ये है कि लाइट कभी तगड़ी आ जाती है कभी कम हो जाता है हाँ तब भी फ्यूज हो जाता है दूसरी चीज कि जैसे कि आपका जो है कि वो एल सी डी वगैरह लगा दीजिए जिससे लाइट हमेशा जो है कि उनको बराबर मिलेगी तो बल्ब फ्यूज नहीं हो पाएगा आपका समझ रहे ना चेंजर लगा दीजिए तो कंट्रोल कंट्रोल होता है उसको लगा दीजिए कि लाइट कंट्रोल करके देगा तो बल्ब आपका फ्यूज नहीं हो सकता है वो बल्ब छः और कुछ पूछना है मुझसे तार अगर आप कमजोर लगाएँगे गल जाएगा दोनों ही जगह तब भी फ्यूज उड़ जाएगा आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है जैसे कभी कभार ये होता है कि आपकी ट्रांसफार्मर फिर लाइन भी कम बेसी हो जाती है जैसे ट्रांसफार्मर भी अगर आपका कम बेसी लाइट देता है जैसे कि जैसे डैमेज हो तो उस दशा में भी जैसे कि बल्ब फ्यूज होने के चांस रहते हैं और जैसे कुछ प्रकृतिक प्रकोप आता है उसमें जैसे आंधी तूफान हो गया पानी हो गया उसमें जो है कि लाइटें जो होती हैं वो साट करती हैं तो उस समय आपको स्विच आफ करके रखना चहिए बल्ब को जैसे कि आपका सुरक्षित रहे आप समझ रहे न हाँ तो ऐसी स्थिति में सौ वाट वाला ज़्यादा फ्यूज होता है इसलिए आप या तो पन्द्रह वाट का लगाइए चाहे तो ई आता है बीस वाट का ये वाला लगाइए उजाला भी अच्छा देता है कम फ्यूज होगा एल सी डी वगैरह लगवा लीजिए आप थोड़ी जी हाँ जैसे आपकी लाइट दूसरी चीज ये लगवा लीजिए आप एक बार इनवर्टर लगवा लीजिए आपके जो है कि आप जो डिवाइसेस कंट्रोल करके देता है आपका इनवर्टर रहेगा तो हाँ तो उसमें लाइट जाएगी पहले ट्रांसफार्मर होता है उसमें लाइट जाएगी फिर वहाँ जाएगी तो फिर ये आ पाएगी फिर इनवर्टर बंद होगा या बल्ब ओल्ब कम फ्यूज होने का चांस रहता है इसमें हाँ हाँ लगवा लेंगे ये है कि सेफ्टी रहेगा आपका हाँ इसलिए आप जो है कि लगवा लीजिए और कुछ पूछना है यदि हाँ तो वो एकदम ठीक है सर धन्यवाद नमस्कार